फाटल्यां दिसांनी हांव केदारकठांक गेल्लो थंय चोवदा हजारा फिट हायटिचेर आमी ट्रेक केलो आनी सामके खूब बरो नजारो आसलो आनी सामकी खूब थंडी खाताली बट नजारो तसो आसलो स्टिल आमकां थंडी ती सुचना आमी तेंच पळेत उरले आनी जेवण तितलें बरें नासलें थंय आमकां मातशें हें करचे पडले बट एक्सपिर्यन्स खूब बरो आसलो